دلی میں بین المذاہب اتفاق کو فروغ دینے کے لیے چند اہم اقدامات اور پولیسیاں ہیں مذہبی آزادی کا حمایتی اصول دلی میں مذاہبی آزادی کا حمایتی اصول قائم ہے جس کے تحت ہر مذہبی گروپ کو اپنے عبادتی اور مذہبی فعالیت کو آزادی سے انجام دینے کا حق ہے مذہبی تعلیمی اداروں کا اعشاع دلی میں مختلف مذہبی تعلیمی ادارے موجود ہیں جو مسلمان ہندو سکھ اور دوسرے مذاہب کے طلبا کو تعلیم فراہم کرتے ہیں مذہبی تحفظ کی پولیسیاں دلی حکومت نے مذہبی اقلیتوں کی مذاہبی مقامات کی حفاظت کے لیے مختلف اقدامات اٹھاتے ہیں مذہبی رابطہ رابطہ کاری کی تشہیر دلی میں مختلف مذاہبی ادارے اور افراد کے درمیان مذاہبی رابطے کو فروغ دینے کے لیے مختلف محفل اور تشہیری کاروائیاں کی جاتی ہیں یہ تمام اقدامات اور پولیسیاں مذہبی تنازعات کی کمی کو ترویج کرتے ہیں اور بین المذاہبی اتفاق کو فروغ دیتے ہیں